म्हजो धर्म हिंदु हिंदुत्व आणी आमीच आमचो धर्म जपूंक जाय हांव सकाळी उटलें की कराग्रे वसतें म्हणटा अंथरुणार ह्या भुमिचेर पांय दवरल्या खातीर तिची क्षमा मागता आनी म्हाजो दीस सुरू करता सकाळीं उटलें व्यायाम केल्या उपरांत न्हाल्यां उपरांत देवाक पांयां पडटा आनी आयचो दीस म्हाका दिल्या बद्दल देवाचे खूब आभार मानतात आनी म्हाज्या दिसांची सुरवात करता दीस भर काम केल्या उपरांत सांचे घरांतली सगळीं मनशां आमी वांगडा बसतां आनी परवचा म्हणटा प्रवचा म्हणजे सगळ्यो प्रार्थना आनी तेच्या मागीर पाडे बिडें हेंचें आमी म्हणप जाता तेच्या मागीर देवळांनी वता गोंय हें खूब समृद्ध राज्य जावन आसा आतां पळोवपाक गेल्यार खुबशां वाठांरानी धर्मांतर करप चालू आसा पूण हे जाता आमच्याच निश्काळजीपणां मुळे जाल्यार आमी आमच्या धर्माचेर निव क्रोड रावली जाल्यार हे जावचेना अशें म्हाका दिसता